डॉक्टर मालजाल पोसलियै डॉक्टर मोन खराब भऽ गेलै गायके तऽ मुन्ना डॉक्टरके फोन कयलियै उ अयलै हेँ दूध सुखा गेलै उ अयलखिन मोन खराब रहै सुइया दबाइ केलखिन सुइया दबाइ कऽ कऽ हँ अपन दबाइ चलेलखिन गोटी उटी जे जहाँ रहै से देलखिन दूध सुखा गेलै दूध सुखैलाके बाद सुपर देलियै खिचड़ी देलियै खेलकै खा कऽ गायके दूध बना देलियै बनेलियै फेन हरियरी सुखेलका भुस्सा देलियै फेन खियौते खियौते दू तीन महीनाके बाद फेन बीमार हो गेलै बीमार होलाके बाद फेन डॉक्टरके फोन कयलियै तऽ अयलखिन अयलखिन फेन सुइया दबाइ देलखिन सुइया दबाइ दऽ कऽ फेन बेमारी दूर करेलखिन मुन्ना डॉक्टर अऽ मुन्ना डॉक्टर अयलखिन फेन सुइया दबाइ देलखिन अच्छा ढङ्गसँ तऽ फेन गाय ठीक भेलै फेन ठीक भऽ कऽ फेन हुनका जे हरियरी चारा रहै से दलियै भुस्सा दलियै झट्टा दलियै फेन खिचड़ी देलियै सुपर देलियै सभ दियाकऽ खियाकऽ सामना राति दिन लगाकऽ सन्ना खियलियै सन्ना खियाकऽ फेन दूध पलटेलियनि दूध पलटाकऽ फेन अपन गाय कऽ जे होइ छै दुहनाइ सुहनाइ से दुह लियै दुहि उहि कऽ अपन बाले बच्चा मिलकऽ खेलियै खाकऽ फेन मोन भेलै फेन एगो आइ आओर गाय किनलियै गाय कीनकऽ फेन एगो सँ दुगो बढ़ेलियै फेन मेहनत उठेलियै मेहनत उठाकऽ आओर फेन हुनका डबल घास पानि जे खिचड़ी सुपर फेन देलियै फेन हुनका खाइ पियैमे कमजोरी होलनि फेन हुनका मोन खराब भऽ गेलनि मोन खराब होलाके बाद फेन मुन्ना डॉक्टरके फोन कयलियै फोन कऽ कऽ हँ अयलै तऽ